भारतांत फॅशना बद्दल कितें चित्तात अशें विचारलां तें म्हाका सांगूंक सोदतां हांव की भारतांत खूबशे आतां बदल जायत आयल्यात इंटर्नेट सोशियल नेटवर्कींग जालां ताच्या खातीर प्रत्येक जाणाक वेगळ्या वेगळ्याची एक्सपोज्यर मेळटा आनी फॅशन आतां चॅंज जायत आसा पयलीं लोक घरांत रावताले चडशे बायलो दादले तितल्या पुरतेच कामां पुरतेच कामाक वताले येताले आतां हातांत मोबायल आशिल्ल्यान आनी ताचेर इंटर्नेट आशिल्ल्यान आमी खूब कितें कितें पळयतात आनी दुसऱ्या जगांतलें ओर दुसऱ्या कंट्रीसांतलें आमकां तांची फॅशन दिसून येता तशें तशें आमकां घालन करन दिसता पश्चिमी फॅशनाचो प्रभाव कशें तरेन भारतीय फॅशनेचेर जाला हाचे बद्दल सांगूंक सोदता की आमकां आतां खूब एक्सपोज्यर मेळ्ळा आनी दुसरे कडले पिक्चरां म्हण टी वी सिरियलां आमकां दिसतात आनी तांचे ते कशे कपडे घालतात कशी खंय वतना कशे वावुरतात करतात आमकां दिसून येता आनी तशें तशें आमचेरूय प्रभाव पडत घेला म्हाका चडशे इंडियन कपडे घालपाक आनी घेवपाक आवडटा पूण अशें न्ही की म्हाका भायले ओर भायले फॅशनाचे कपडे आवडना ओर जे घालतात ते लोक आवडनात प्रत्येकान आपल्याक जाय तशें घालचें करचें हांव चडशें विकतें घेता ऑनलायन किवा हांगा लॉकल स्टोर्स आसात जंय हांव रावतां थंय बरे बरे कपडे मेळटात थंय वचून हांव मुद्दम खरेदी करता